हँ हो बोलऽ बोलहो आवाज हँ हँ हैये है हूँ सबचीज मिलै छै हूँ हँ हँ बनलो रहै छै अथियो लै छै सबचीज थौके लै छथिन हँ हँ पलङ्ग ऊलङ्ग अच्छा हँ तऽ छै बनै छै जेहन बनलो मिलै छै हँ हँ हँ हँ तऽ मिल जैतै सबचीज रहबे करै छै कते ने बनल मिलै छै हँ हँ थौकेके हिसाब सँ बीस गो लेबै एक दूगो नहि हँ हँ होइ होतै जखन जे लकड़ी लेतै तऽ मिलै छै एगोके एगोके जैसे सागवान बला होइ छै एगो होइ छै सीसम बला से जँ हँ हँ थौकमे लेबै ने तऽ एगो सागवान बला भी छै एगो अथियो बला रहै छै पलङ्ग आ जैसन हँ

हँ साइठो छै हँ ओहए कहलहुॅं से कि सब रङ्गके छै आ जौन मन होतै तौन लए लेबै सबके दाम लगाय देबै लै लेतै आब भए गेलै हँ हँ कम सम होइ जेतै बेसियोमे हेतै जैसन लेथिन तैसन मिल जेतै ठीक छै ठीक छै हँ हँ हँ मिलै छै ठीक छै